खेल से हमें अनेकों फ़ायदे होते हैं जैसे कि खेल से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है मानसिक संतुलन सही रहता है खेल मतलब मान के चलिए सुबह सुबह एक योग हो जाता है शरीर में फुर्ति रहेती है शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए खेल खेला जाता है खेल उसके बाद खेल से शरीर में कई प्रकार के जैसे रोग होते हैं रोगों को दूर करने के लिए जैसे व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के लिए खेल भी खेला जाता है बहुत लोग क्या करते हैं खेल खेलने ना खेल के उनको साइकिल वग़ैरह या कुछ भी योगा टाइप में साइकिल चलाना होता है जैसा जो भी कुछ होता है लेकिन खेल में से क्रिकेट खेलने से शरीर फुर्तीला रहता है और उसके बाद हाथ पैर थोड़ा सा क्या रहता है फुर्तीला रहता है फुर्तीला रहने के बावजूद जो भी जैसा भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है उसके बाद दिमाग़ फ्रेस रहता है खेल खेल खेलने की वजह वजह से ही सर शरीरों में कई प्रकार के जैसे रोग होते हैं जो जैसा भी कुछ होता है मैं खेल खेल खेलने का मतलब है कि मेहनत हुआ मेहनत मतलब व्यायाम हुआ व्यायाम जैसे बोले तो क्रिकेट खेल रहे हो तो भागना हुआ दौड़ना हुआ तो ये एक व्यायाम तरह का व्यायाम टाइप में हुआ तो व्यायाम हुआ चाहे खेल हुआ बात बराबर ही हुआ लेकिन खेलने से आदमी का जैसे पैर हुआ या हाथ हुआ जो भी जैसा भी हुआ उसमें थोड़ा सा सुधार होता है बाक़ी बहुत सारी चीज़े हैं